میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ مجھ کو ایک بہت اچھا بھات بھارت ملا جس کے اندر مجھ کو کھیل رہنے میں کھیلنے میں ہر چیز میں بہت اچھی چیزیں ملیں اور دہلی کے اندر مجھ کو اچھے گراؤنڈ ملے اچھی پڑھائی ملی اچھے ہاسپٹل ملے اور بہت اچھی یونیورسٹی ملی جس کو میں محسوس بہت اچھا کرتا ہوں اور سب سے زیادہ فخر کی بات یہ ہے کہ مجھ کو یہاں پر رہنے میں کھانے میں سب سے زیادہ اچھی چیزیں ملیں جس کو میں زیادہ بہت زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں اور سب سے زیادہ مجھ کو پڑھائی کے اندر مجھ کو بہت اچھی چیزیں ملیں میں آج ایم ایے پاس ہو گیا بی اے میں بی اے کے لیے بہت اچھی بہت اچھی فیسلٹیز مجھ کو ملیں جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں